ماچدہ دور میں ایسے بہت سے نیوز چینلز ہیں جو صرف اپنے چینل کی ٹی آر پی بڑھانے کے لئے مذہبی اور سیاسی اجنڈا کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سچائی کو چھپا کر خلفشاری دکھاتے ہیں جس لوگوں کو بیچ اختلافات بڑھتے ہیں اور اس امن و سکون کو نقصان ہے